हांवें ल्हानपणाच्यानूच खुबश्या नाचाच्या सर्तींनी भाग घेतला खूब इनायमय पटकायल्यान सुरवातेक म्हाका याद जाता म्हज्या स्कुलांतल्यानच खुबच नाचचो सर्ती स्कूल ऑर्गनायज करताले आनी हांवें एकूय संद त्या सर्तीनी पार्टिसिपेट करपाक सोडली ना म्हाका भंय लज मात्तूय दिसनाशिल्ली भंय लज नासतना हांवें सगळें सर्तीनी पार्टिसिपेट करून बरो नाच करून थंय इनामां पटकायिल्लीं आसात फुडें भरतनाट्यम शिकतकिरूय बी म्हज्या आवयच्या ऑफिसान पंदरा ऑगस्टाच्या निमतान ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन आशिल्लें ताजे खातीर गोंयच्यान हांव सोलापूर वचपाक सिलेक्ट जाल्लें आनी म्हाका ताचेर प्रायजूय मेळ्ळे